हेलो तव्हां ओला एप मां ता ॻाल्हायो मां थोरी देरि पहिरों तव्हांजे एप मां कैब बुक कराई हुई हूअ अञा ताईं आहियो कान्हे मां हुनखे चयो बि हुओ की मूंखे जल्दी काथे वञणो आहे त हुन चयईं हा मां ॾहें मिंट में पहुची वेदुसि हाणे वीह पंजवीह मिंट थी विया आहिनि हू अञा आयो कान्हे ऐं मूंखे ॾाढो जल्दी काथे अर्जंट वञणो आहे प्लीज़ मां तव्हां खां गुज़ारिश थी कयां की तव्हां मुंहिंजा पैसा मुंहिंजे पेटीएम नम्बर जेको हीअ आहे नव नव ॿ चारि छह अठ नव आहे हिन ते मुंहिंजा पैसा पेटीएम करे छॾियो तव्हांजी महिरबानी थींदी ऐं मुंहिंजी कैब केंसिल करे छॾियो मूंखे काथे जल्दी ई पहुचणो आहे त तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी जय झूलेलाल